हैलो जय झूलेलाल मैट्रो र मैट्रो होटल मां तां ॻाल्हायो तव्हां मूंखे न अछा चांवर खपनि मटन फ्राए सां गॾु और रसम खपे साण में छा रेट लिस्ट आहे तव्हांजी हिननि जी घणो अघु आहे मटन फ्राए खपे मूंखे हा टे शयूं हिकु हिकु प्लेट खपे टिननि जा अछा ठीकु आहे ओर फ्रैश मिलंदो मूंखे सभु कुछ अछा और इहो क केतिरो टाइम लॻी वेंदो अगरि मां घरु घुरायां त मां द्वारका में रहंदी आहियां तव्हां लिखी वठो तव्हांजे रैस्टोरेंट खां मूं ज़्यादा कोन अथव टे चारि किलोमीटर परे अथव अछा ओर छा चइबो आहे होम डिलेवरी फ्री आहे तव्हांजी त कुझु अॼु कुझु अलॻि शइ आहे कुझु सुठी शइ अलॻि स्पैशल तव्हांजे अगरि हुजे त अछा त हिकिड़ो कमु कजो पोइ और रोटी रोटी मिली वेंदी न तव्हां वटि त त चांवरनि सां गॾु तव्हां छह रोटियूं बि करे छॾिजो ओर त तरियल पटाटा ओर पापड़ बि करे छॾिजो हाणे घणे जो थी वियो टोटल ऑडर मूंखे ॿुधाए छॾो घणो अघ थी वियो हुन जो मिलाए करे अछा हिकु हज़ार पंजाहु रुपिया थी विया ठीकु आहे त तव्हां हिकिड़ो कमु कयो इहे सभु मूंखे डिलेवर कराए छॾियो एड्रैस तव्हां नोट करे वठो मां तव्हांखे ॿुधाए थी छॾां ओर हा हुन में सैलेड सलाद ज़रूर विझी छॾिजो थोरो बसरी वसरी कटाए करे विझी छॾिजो

अछा ओर न जेका पेपर प्लेट हूंदी आहिनि न काॻरनि वारी जेका गत्ते वारी प्लेट हूंदी आहे ओर चमिचो तव्हां उहो बि विझी छॾिजो छोकी वरी अलॻि सां मूंखे घुराइणो पवंदो न त उहो विझी छॾिजो हा और थोरो साफ़ सुथिरे तरीक़े सां ठाहिराइजो फ्रैश ठाहिराए करे मोकिलिजो मूंखे हीअं न की जेकी पयल भाॼी हुजे उन में ई तव्हां तड़िको वड़िको लॻाए करे मूंखे मोकिलियो अछा चांवर खपनि सुठा स्टीम चांवर खपनि ठीकु आहे तव्हां एड्रैस लिखी वठो मुंहिंजो हा जी ॿावीह गली नंंबर ॿ उत्तम नगर पिनकोड अथव हिकु हिकु ज़ीरो ज़ीरो पंज नव ठीकु आहे तव्हां हीउ मूंखे ऑडर मोकिले छॾो और अध कलाक ताईं अची वेंदो न छोकिरो तव्हांजो ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे जय झूलेलाल